जी हाँ राजस्थान में बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध हैं इनके लिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचना आसान है जिस प्रकार परामर्शित चिकित्सक होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाइयां दी जाती हैं साइकोलॉजी की जाती है और विभिन्न तरीके के मेडिकल हेल्थ साइकोलॉजिकल खुले हुए हैं इनसे भी मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों में लोगों को सेवाएं पहुंचाना आसान है